गाँवमे रीति रिवाजके लेके बहुत मतलब प्रचलित हय इहाँके लोक सभ जे हय से एकदम परम्परासँ एकदम सभ बिधसँ कयलक अपना रीति रिवाज पूरा कयलक अपन सा शादी जे होइ छै अइमे बहुत रीति रिवाज होइ छै उ कयलक मरि गेल लोक ओइमे कयलक एकदम रीति रिवाजसँ पूरा ओकर सभ चीज होइ छै इहाँके लोक लोक दारू जा जादा पियै छै इहाँ पार्टीमे कयलक तऽ दारू पिलक लोक सभ जे अच्छा बात नहि हय अहाँ सभ जनैत हैब जे बिहारमे दारू बन्द हय तबपर भी इहाँके लोक सभ दारू पीलक गाँव गाँवमे जे हय से लोक सभ दारू पीकरकेँ झगड़ा लड़ाइ कयलक आओर फिर मारपीट कयलक जहाँ तहाँ इहाँ जे दारू पी कऽ मतलब गाड़ी चलबै छै एक्सीडेन्ट हो गेल ई जे हय से मतलब जे हय जे एक्सीडेन्ट हो गेल ओकरा फेर के देखतै परिवार इहे सभ इहाँ हय दारू पी कऽ जे अहाँ सभ जनैत हेबै जे गाड़ी नहि चलायल जाइत छै इहाँके लोक सभ अइसे नहि समझै छै कोइ कोइ लोक समझदार होइलक जे नहि पीलक ठीक हय इहाँ जे हय मतलब गाँवमे बहुत अच्छो लोग मिलत बहुत बुरो लोग मिलत जे